हलो हरिओम साईं हरेशकुमार मां रमेश थो ॻाल्हायां हा जी जी हा चङनि ॾींहंनि खां पोइ यादि कयो अथव मां ॿाहिरि वियल हुउसि ठीकु आहे न हा अॼु आयो आहियां पर ही मुंहिंजो मकान जेको आहे पुराणो मकान उहो भाड़े ते ॾई वियो हुउसि त उन हा उहो हा हा थी आया आहियो न उन मां घर मां त उन में चङा बटणु टुटी पिया आहिनि ठीकु आहे पंखो बि आवाजु थो करे शायदि उन जो बेरींग ख़राबु थी वियो आहे अलाए छा आहे ठीकु आहे त उहो बि ॾिसो अची चेक कयो पोइ बदिलिजणु बदिलिजी सघे त बदिलायो बेरिंग यां त पोइ कुझु उन जो सजेशन ॿुधायो छा थींदो पंखे जो ट्यूबलाईट हले नथी ठीकु आहे ट्यूबलाईट बि ख़राबु थी वई आहे त हिकिड़ी सुठी नईं ट्यूबलाईट वठी अचो अच्छा इहो तक़लीफ़ु हूंदी त इहे तव्हां में ॿ टे कम आहिनि तव्हां अचो त पोइ मां शाम जो तव्हां खे मिली सघंदुमि छहें खां पोइ हा अच्छा अच्छा हा भले पोइ शाम जो छहें बजे खां पोइ फ़ोन कजो मूंखे छो त मां वरी केॾीमहिल शाम जो बाग में हली वेंदो आहियां चकर ॾियणु ठीकु आहे मां तव्हां जो इंतिज़ारु कंदुसि हलियो न वेंदुसि ठीकु आहे

ॿ टे ॿिया बि पाड़ेवारो जेको आहे उन बि मूंखे ॿुधायईं त उन जे घर में बि गीज़र कमु नथो करे त गीज़र में बि का मिस्टेक थी वई अथनि हाणे हा थोरी थधिकार थी वई आहे हाणे कोसे पाणीअ जी ज़रूरत पवे थी त गीज़र ठाहे ॾिजोसि ठीकु आहे जेको तव्हां वठंदा आहियो उहो तव्हां खे ॾींदो ठीकु आहे न हा सुठो माण्हूं आहे इहो बि हा हा

हा पर सुठीनि कंपनीनि जा वठी अचिजो ठीकु आहे न जेका बि सुठा लॻनि फिकर न कजो ठीकु आहे जेका पेसा लॻंदा तव्हां जी जेकी चार्ज लॻंदी हुजे वहिंवारी वठंदा ठीकु आहे न ऐं कमु सुठो खपे हूअं त अॼु कल्ह सुठे माण्हूअ ई ज़रूरत आहे सुठे कारीगर जी ज़रूरत आहे ठीकु आहे न हा हा पहिरीं बार आया आहियो घणेई दफ़ा इन करे मां तव्हां खे पहिरीं फ़ोन कंदो आया ठीकु आहे न तव्हां ते विश्वासु आहे तव्हां सुठो कमु करे ॾींदा अॼु कल्ह डुप्लीकेट जामु शयूं अचनि थियूं ठीकु आहे न डुप्लीकेट शयूं न यूस कजो ठीकु आहे हा हरिओम हरिओम